असां बैंकुनि जा ॾाढा शुकरगुज़ार आहियूं की तरह तरह जा अकाउंट खोलण में फैसलिटी था ॾियणु सेविंग अकाउंट आहिनि करेंट अकाउंट आहिनि डीमेट अकाउंट आहे शेयर बैंकिंग अकाउंट आहे ऐं तरह तरह जा ए टी एम कार्ड था ॾियण जीअं डेबिट कार्ड आहे क्रेडिट कार्ड आहे त उन्हनि में जाम सुविधाऊं थी मिलनि क्रेडिट कार्ड बि यूस करण खां पोइ बि महीने खनि पोइ माण्हू पेमेंट करे थो सघे ऐं डेबिट कार्ड में बि तुरंत के करे थो सघे माण्हू किथे बि कैश न खणी वञे सॼी कैशलेस सुविधाऊं थी हलनि जीअं कंहिंखे पेमेंट करणी हुजे त मोबाइल जे थ्रू गूगल पे पेटीएम जाम कपंनी निकिती आहिनि ऑनलाइन में त उन्हनि में पेमेंट करे थो सघे कैश खणण जी ज़रूरत ई कोन्हे जीअं कंहिंखे ट्रांसफर बि करणो हुजे त गूगल गूगल पे टू गूगल पे तुरंत पेटीएम जो ट्रांसफर थी वञे पहिरीं चैक ट्रांसफर कंदा हुआ डी डी ठहंदा हुआ हाणे हीअ सभु कैशलेस ट्रांसेक्शन थी विया आहिनि डायरेक्ट मोबाइल टू मोबाइल थी वेंदो आहे त बैंकुनि में जाम फैसलिटियूं सुठी थी वियूं आहिनि ऐं जॻह जॻह ए टी एम खुली विया आहिनि कंहिंखे बि अधि राति जो बि पैसा खपनि त अधि राति जो बि पैसा माण्हू कढाए थो सघे राति जो टी वजे बि उथी करे कंहिंखे पैसा खपनि त पैसा मिली था सघनि ऐं कंहिंखे रिश्तेदार खे प्रॉब्लम हुजे त हुते बि माण्हू सिधो ट्रांसफर करे थो सघे हीअ बि फैसलिटी सुठी निकितियूं आहिनि जॻह जॻह ते माण्हू खे किथे ट्रैवल करे थो मो मोबाइल में नेटवर्क कोन्हे त ए टी एम में वञी पाण सां पे पंहिंजा पैसा कढाए थो सघे जॻह जॻह ॿ ॿ टे टे किलोमीटर अलॻिअलॻि बैंकुनि जा अ ए टी एम खुली विया आहिनि जीअं आई सी आई सी बैंक आहे एच डी एफ सी आहिनि प्राइवेट बैंकनि जा कमु ॾाढो फास्ट थो हले बैंकुनि में बि तरह तरह जा अकाउंट नया नया अची विया आहिनि अकाउंट ओपन में बि मिनिमम बैंलेंस थो रखणो पए पहिरीं वधीक बैंलेस वारे मिनिमम हज़ार पंद्रहं सौ थो रखणो पए पहिरीं पंज पंज हज़ार ॾह ॾह हज़ार अकाउंट बैलेंस हुआ त हाणे मिनिमम हज़ार पंद्रहं सौ मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखणो थो पए त हीअ बि सरकार जो ॾाढो फ़ाइदो आहे ऐं नया पैंशन प्लान ईंदा आहिनि ऐं चाइल्ड म्यूचुअल फ्लांड एफ डी एफ एफ डी थींदी आहे म्यूचुअल फंड प्लान थींदा लाइफ इंश्योरेंस थींदा आहिनि इंश्योरेंस कवर थींदा आहिनि त उन्हनि में बि ॾाढो फैसलिटी बैंकुनि सुठी कढी आहे जीअं लाइफ इंश्योरेंस थींदो आहे त उन्हनि में बि थींदो आहे लोन थींदो आहे जीअं हाणे होम लोन मोरगेज लोन बि थींदो अ अगरि होम लोन मिलंदो त होम लोन में बि ब्याज घटि थो पए पहिरीं ॿारहं ॿारहं टका हुयो हाणे सत अठ टका वार्षिक थी वेंदो आहे ऐं मोरगेज लोन बि तुरंत इजिली मिली वेंदो आए बैंक बैलेंस जे मथां आहे